मां चेंबूर में रहंदी आहियां त उते घणाई थिएटर आहिनि हिकु आहे क्यूबिक मॉल उनमें थिएटर आहे ॿियो आहे के स्टार मॉल उनमें बि थिएटर आहे त उते ई असां वञणु पसंदि कंदा आयूं पिच्चर ॾिसण जे लाइ ऐं जामु हुते थिएटर में साफ़ु सफ़ाई रहंदी आहे ऐ सी आहे खाधे पीते जूं हूंदो आहे सभु वठी करे माण्हु सभु खाइनि पीअनि पिच्चर ॾिसनि त घणो ई मज़ो ईंदो आहे जामु वणंदो आहे माण्हुनि खे थिएटर में पिच्चर ॾिसणु ऐं मां घणाई दफ़ा वञी चुकी आहियां जॾहिं मुंहिंजे पसंदीदा जो सितारो मुंहिंजो आहे शाहरुख़ ख़ान मूंखे जामु वणंदो आहे त मां हुनजी पिच्चर बि ज़रूरु ॾिसंदी आहियां थिएटर में पहिरें ॾींहं ते ई वञी ॾिसी ईंदी आहियां त ॿिया बि ॿियूं बि घणियूं ई पिच्चरुं ॾिसंदा आहियूं असां अ मां कॾहिं कंहिंजे पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु वञां पंहिंजी साहिड़ियुनि सां गॾु वञां त कॾहिं माउ पीउ सां गॾु वञां असांजो परिवारु आहे सभु असां गॾु मिली करे वेंदा आहियूं ॾिसण जे लाइ ॾाढो मज़ो ईंदो आहे कॾहिं कोई हले कॾहिं कोई हले त अ टिकट बि ठीकु आहे उते असां मस्तु खाई पी पिच्चर ॾिसी करे टे कलाक वही करे पिच्चर ॾिसी ॾाढो मज़ो कंदा आहियूं घणोई ऐं कॾहिं कोई हूंदो आहे कॾहिं कोई कॾहिं माउ पीउ सां बि वेंदी आहियां माता पिता सां कॾहिं या कॾहिं साहिड़ियूं आहिनि असांजूं झुण्ड आहे असांजो त असां असां बि वेंदा आहियूं गॾु कॾहिं मिली करे ऐं ॾाढो मज़ो कंदो कंदा आहियूं असां त